आङो जोंनि खाथिनि लेफ्रा दैसायाव जोङो ना लायोमोन ना लायदोंमोन बेखौ जोङो ना गिदिरनि जे लानानै जोङो नाखौ हमहैयो बेवहाय आङो ना बारलि बे नाखौ आं हमफेरनो मोनाखैमोन दा बे ना बारलिखौ आङो हमनो मोन्दों बेवहाय जोङो मानसिफ्रा दङमोन दाइनजोन दा बेवहाय जोङो बे नाखौ हमनायाव जा नारा नाथा जादों जोबोद कस्थ' मोन्दों बे हमबाबो हायाखै बै हमबाबो हायाखै आङो नाखौ हमफैनो मोनाखैमोन बेयो जा आंनि लोगोआबो हमदोंमोन हमनायाव बियो गलांजादों दा नाया जि केजि अजननि नामोन मानसिजोंनो समान आंजोंनो समान गोलाव नामोन बे नाखौ आङो जिबनावबो आंनि जिउआव हमफिननो मोनाखैमोन नाखौहाय रिमोनो बे नाया बहुत रिमोनो कस्थ' मस्थ'यै खुनुरोखोमै नाखौहाय हमफ्लांनो हानाय जादों खर'आव नारसिननानै हमनाय जादों जेजोंहाय हमजाबनो मोन्दों बेनिफ्राय जोङो नाखौ मोनखांनानै कुनुरोखोम गोजौआव बोखोनानै लाबोनो हाबाय बेवहाय जोङो जा ज' ज' ना लायदोंमोन बेहाय जोङो बहुत रंजाखांदोंमोन बेनिफ्रायनो नाखौ लाबोनानै जोङो न'आवहाय गोदाफैदोंमोन न'आव गोदाफैनानै बेवहाय बे नायाव बिदैया नै केजि अजननि बिदैयानो जानोबो बुहुत गोथावमोन आरो आङो बिरात गोजोननाय मोन्दोंमोन बे नाखौ हमफिननो मोननानै आरो बहुत गोथावमोन बे मोनसे सोमोनांथाव बा आंनि लाइफआव हमनो मोननाय नाया बेनिथाखाय आं दासिमबो बावाखौ आरो साबसिन गोथावसिन ना होनोबा बे ना बारलियानो बेखौहाय जानानै गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो जों खेबसेबाव आरो लायबावनो होननानै थांदोंमोन बे लायबावनो होननायाव आरोबाव बे नाखौ आङो खेबसे मोनबावनो हादोंमोन बेनिथाखाय आङो रोंलांबाय हमलांनो ना हमनायख आं गोजोननाय मोनबाय एसेनोसै